दस हजार दो सौ अस्सी बारह हजार सात सौ बीस पच्चीस हजार दो सौ साठ सत्ताईस हजार पाँच सौ बीस तीस हजार दो सौ साठ